हा वाक़ई आर्टिफिशल इंटेलीजंसी विश्व इतिहास जे महत्वपूर्ण घटिनाउनि मां हिकु आहे इहा बि सही ॻाल्हि आहे त इहा मानव जीवन खे बदिले रही आहे छाकाणि त अॼु असांजो भारत डिजीतल भारत बणिजी रहियो आहे आर्टिफिशल इंटलीजंसी हिकु अहिड़ी इंटलीजंसी आहे जिते अगरि पाण कुझु इनपुट प्रोसेस करे रहिया आहियूं ऐं अगरि उन इनपुट जे अंदरि कुझु न कुझु एरर थो निकिरे या मां हिकु एग्ज़ामपल थो खणा जीअं मां सौ ॼणनि जा डेटा विझी रखिया आहिनि मुंहिंजी शीट जे अंदरि अगरि उन मां पंज छहनि ॼणनि जा डेटा मूं वटि न बि आहियां हुजनि त वरी मूंखे हुन ते वेही करे हिसाबु किताबु लॻाए हुन जे मथां कुझु न कुझु कमु करे मूंखे डेटा कढिणो पए पर आर्टिफिशल इंटेलीजंसी वाक़ई में ख़ुदि अहिड़ो हिकु मिकेनिज़म आहे हिकु रॉबॉट आहे जेको पाण ई सॼो एनालिसिस करे पाण ई सॼा एज़मशन्स लॻाए पंहिंजे लिमीटेशन्स ते कंट्रोल करे ऐं कुझु न कुझु हुन खे एरर खे ठीकु करण जी कोशिशि करे रहियो आहे आर्टिफिशल इंटेलीजंसी माण्हुनि जो दिमाग़ु पढ़ी रहियो आहे आर्टिफिशल इंटलीजंसी हिकु अहिड़ी शइ थी वई आहे त अगरि पाण खे का बि शइ जी घुर्ज हुजे ऐं उहा पाण सर्च कई हुजे त ईंदड़ु पंजनि छह ॾींहनि ताईं उन शइ जहिड़ियूं ॿीं नमूने जूं शयूं हुन में अलॻि अलॻि वैराएटीस ऐं माण्हुनि जे दिमाग़ खे सम्झी माण्हुनि सां खेले ऐं उन्हनि जे साम्हूं उहो पेशि थो करे मां आर्टिफिशल इंटलीजंसी जे बारे में सम्झियुसि हुन जे बारे में पढ़ियुसि त मूंखे चङो सुठो लॻो पर कई माण्हू हुन जे ख़िलाफ़ बि आहिनि मुंहिंजो नज़रीयो आर्टिफिशल इंटलीजंसी लाइ असीं टका सही आहे पर किथे न किथे वीह टका मुंहिंजी बि दिलि नथी मञे ऐं वीह टका मां बि थोरो हुन जे ख़िलाफ़ु आहियां छाकाणि त आर्टिफिशल इंटलीजंसी त वधे पई पर माण्हुनि जी फैमलियुनि जी समाजनि जी देश जी प्राइवेसी घटिजंदी पई वञे आर्टिफिशल इंटलीजंसी जे कारणु एज़मशन्स था लॻायां वञनि जाम सारा जजमेंट था कयां वञनि कुझु न कुझु हुननि जो प्राइवेट डेटा लीक थियण जो शायदि हिन में ख़तिरो रहे थो मुंहिंजो मञिणो आहे त आर्टिफिशल इंटलीजंसी जिते ज़रूरत हुजे जेतिरी ज़रूरत हुजे ओतिरो ई इस्तेमालु कजे हर शइ में आर्टिफिशल इंटलीजंस जो यूस करणु मुंहिंजो मञणु आहे त इहो सही न आहे